जी हां बिल्कुल पंज जेह्कियां तरीकां न ओह् मिगी जाद न पैह्ली ते आई कत्ती पंज दो ज्हार दो मेरे बड्डे बेटे दा जनम ते दुई आई चौदां फरबरी दो ज्हार छे मेरे निक्के बेटे दा जनम निक्के जागतै दा जनम ते फ्ही आई ओह्दे हा बाद च आई मेरी स्कूल च अपोाईंटमेंट ग्यारह ग्यारह दो ज्हार ग्यारह त्री होई गेई ते ओह्दे कोला बाद च आई गेआ साढ़ा इक पालतू कुत्ता ऐ कैरी उसी जेह्की डेट आफ बर्थ ओह् आई ओह् ऐ छब्बी मेई दो ज्हार छब्बी मेई दो ज्हार बीह् ते फ्ही आई मेरे पति जी दी डेट आफ बर्थ उं'दी जनम तिथि तो उं'दी जनम तिथि ऐ पंदरां पंदरां तरीक ग्यारह्मां म्हीना ते उन्नी सौ ठह्त्तर ते बाकी मेरे जे पंजमी जेह्की तिथि ऐ पंजमी जेह्की तरीक ऐ ओह् साढ़े एह् घर बनाया हा असें नमां मकान ते उसदी ऐ इसदी डेट ही चार तरीक पंजमां म्हीना ते दो ज्हार सोलां ते एह् सारियां तरीकां जेह्कियां हां एह् सारियां बड़ियां कीमती बेशकीमती तरीकां न ते इ'नेंगी चेता करियै बड़ा बड़ा ज्यादा दिलै गी सकून औंदा ते बड़ा बड़ा सुख बझोंदा ऐ एह् सारियां तरीकां मेरी जिंदगी दियां सारियां प्यारियां प्यारियां तरीकां न